सार मानि जों एम्फौ एम्फौ फिसिदों मानि एम्फौ फिसिनायाव दा मा मा होनांगौ बिलाइफ्रा ओमफ्राय बेमार आजार जाहैबाय एम्फौआथ' बर्थमान औ औ औ औ औ इन्दि एम्फौ बेखौ जों बर'आव इन्दि एम्फौ मथामथि केपासिटि पास केजिसिम दङ बर्थमान औ औ फुलिया जोलैया न'आथ' औ खुनुरुखुम न'आ दङ दा बिलाइनि बेलायाव माखौ माखौ होनांगौ ओमफ्राय बेमार माबा मोनसे जायोब्ला मा होनांगौ बेखौ जों एसे पारमिसन लानो लुबैदों आरोखि औ दुरबल जायो नंगौ औ मोस्रोमफोरबो थायो

औ बर्थमानथ' दा खस्थब्लाबो एसे एनैयाथ' खय एकथालायाथ' दङ ओमफ्राय एम्फौआ बिदिनो माबा मुस्रि खोंलायनांगौ मानांगौ बिदि थाम्फै सुयो होन्नायबो खोनादों दा बेखौनो औ औ थाम्फै सुयैनि औ औ बिदिनो होनदोंमोनदां दा बेखौनो सोंहरनाय जाबाय आरो नो औ दे होम्बा दे